हमरासभकेँ जे छै नऽ से बहुत चीजके सामना करय पड़ैए लेकिन वएह नहि हमरा सभकेँ रोजाना जे छै से कोनो सुपौल जाइ के लिए नहि गाड़ी अथी भए सकैए आओर नहि अथी परिवहनके अथी भए सकय छै रोड टूटल से फूटल से रहय छै नेतासभ अथीमे मदद मांगै छै लेकिन मदद करय लऽ चाहै नहिए बस खाली हुनकासभकेँ जे छै से भोटके अथी रहै छै बस ओकरे सभके अथी होइए एहि दुआरेसे हमरा सभकेँ जे छै से एहिसभ चुनौतीकेँ सामना करै पड़ैए अथीपर टाइमपर अहाँसँ हमरा एगो परिवहन ओ के चलते बीमार आदमीकेँ डेड भऽ जाइत छै यहीसभ अथी भए रहलए एहि दुआरेसे हमरा सभकेँ चाहै छी कि जे जमीन परिवहन से सड़क विभाग लेकिन ओ सभ नहि भए पाबैए एहिठाम हमरा सभकेँ रोजानाके अथीके चुनौतीके सामना करय पड़ैए बुझलियै आओर जे छै से अथी भए रहलए नहि टाइमपर गाड़ी मिलैए नहि परिवहनके अथी भेट रहलए ओहि दुआरेसँ मदद मांगे छी तऽ नहि ओसभ बात सुनयए बस हुनका सभकेँ खाली भोट चाही भोट चाही एहिसभ चुनौतीके सामना करय पड़यए हमरासभकेँ